जय मिथिला जय मैथिली एखन अपनसभके कपड़ापर जे प्रिंटिंग भए कऽ अपना मिथिलामे भी चलि रहल यए अपना देश विदेश भी जा रहल यए कतेक नारंगी कतेक यानि कि भव्य सुन्दरके तरह लगै छै ओ कपड़ाकेँ देखलाके बादमे अहाँ प्रिंटिंगके बार बार निहारि कऽ देखैत हेबै अहा हा हमर मिथिलाके लेल ई की प्रिंटिंग भेल छै आ कतेक गजबके हाथके कला छै बच्चा भी जे भी केलक ओ देखैमे ओ रूप सुन्दर लगै छै मिथिलाके परम्पराए एगो अलग छै जेना अपनासभके भेलै छिट्टा मौनी पथिआ एहि सभ चीजके मिथिलामे अहाँकेँ भेटत मिथिलाके अलावा अहाँके कतहु बाहरी जगहसभ परमे ईसभ चीज नहि भेटैत छै जेना भेल अपनासभके कपड़ा भेल धोती कुर्ता एँ गमछा गंजी पाग ईसभ मिथिलाञ्चलके परम्परा छियै ई धरोहर हमरा अहाँके लिअ जे चलाए रहल छियै जे बनाए कऽ रखने छियै तऽ एहि धरोहर सभकेँ अहाँकेँ हम अहाँ नहि बनाए कऽ रखबै तऽ हमर अहाँके जे पिछला पीढ़ी छै ओहि चीजके नहि देखतै किआक तऽ हमर पिताए जी शर्ट पेंट पहिरैत छथिन तऽ हमहूँ किआक नहि पहिरब आइ हम अहाँ धोती कुर्ता गंजी पाग लगाए कऽ चलबै तऽ केओ कहतै जे हँ आ हा हा मिथिलाके देखियौ इएह छियै पहचान आ हम अहाँ जँऽ ई पहिर कऽ चलबै तऽ हमर बच्चो पहिर कऽ चलतै एँ आर मिथिलाञ्चलके एगो कल्चर जे छै एगो अलग रूपमे ढालल छै अहाँ बहुत जगह गेल हेबै हमहूँ जाइ छियै देखै छियै देखै छियै वेस्टइण्डीजकेँ अंग्रेजके कै तरहसँ पहिर कऽ आबै छै एँ कोना की ढङ्गमे रहै छै आ ओहीठाम हम अहाँ जाइ छियै कनि चन्दन कयल कऽ कतेक सुन्दर लगैत रहै छै तैँ एहि चीजकेँ करैके कोशिश करियौ एँ